ओना तऽ भारतके प्रत्येक कोना पर्यटन के वास्ते उपयुक्त हर जगह आकर्षणीय स्थल हर जगह पर्यटन के पूरा सम्भावना परञ्च मिथिलाञ्चल जे पर्यटनमे अखन पीछा अछि तऽ मिथिलाञ्चलमे अहाँ जे भूमि पर बसिल छी एहिठाम बाबा तेल्हेश्वरके दिव्य स्थल अति प्राचीन स्थल कहि सकैत छी जे बाबा बैद्यनाथसँ भी प्राचीन बाबा तिल्हेश्वर छथिन तऽ बाबा तिल्हेश्वर महिषी बगलमे माता उग्रतारा सूर्य मन्दिर कन्दाहा कपिलेश्वर स्थान बरूआही सिंघेश्वर मन्दिर जेकरा आइ सिंघेश्वर बाबाकेँ रुपमे कहल जाइत अछि ओ सिंघेश्वर मधेपुरा हरदी दुर्गा स्थान भीमशङ्कर स्थान गणपतगञ्ज भराड़ा आ विद्यापतिकेँ जन्मस्थली विद्यापति उगना महादेव माता अनसूयाके तपस्थली कपिल मुनिके आश्रम जनकपुरसँ जोड़िके माता सीताकेँ जन्मस्थली सीतामढ़ी ई सभ स्थलके जोड़िके बहुत ही उत्तम पर्यटनके एक नक्शा बनि सकैत अछि जाहिमे अखन तक बिहार सरकार आगु नहि एलाह अगर आगु आबि जाथि तऽ ई राज्य सरकारकेँ आमदनीके भी जरिआ आ स्थानीय लोककेँ हर समुदायके लोककेँ गुजर बसर करबाक लेल काफी सम्भावना देत